देखिए बिज़नेस बिजनेस नाम सुन के ही अच्छे अच्छों का दिमाग खुल जाता है क्योंकि बिजनेस शुरू करने में सबसे पहले तो हमारे पास पूँजी होना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है और पूँजी नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएँगे और बिजनेस नहीं कर पाएँगे तो लाइफ में हमें जो लग्ज़रियस कार चलने का बी एम डब्यू फोर्चुनर ऑडी ये सबका जो शौक है शौक शौक ही रह जाएगा और हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएँगे और फिर देखिए बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं अभी मेरे एक चाचा हैं अमित इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन से कठिन समय काटा सन दो हजार एक में ये दिल्ली गए दिल्ली गए तो वहाँ पे इन्होंने किसी मतलब नॉर्मल किसी आदमी के नीचे काम किया जो कि बैंक में काम करता था वहाँ से इन्हें चार हजार पाँच हजार का मंथली दो हजार एक में मिलता था तो इनकी तीन बेटी एक बेटा माँ बाप सब इन्हीं पे निर्भर थे तो पाँच हजार में क्या होता पाँच आदमी पाँच हजार सात आठ आदमी थे और पाँच हजार रुपया था तो इन्होंने धीरे धीरे करके कैसे करके पैसा कमाना चालू किया तो धीरे धीरे पाँच में दस बदला दस से पंद्रह में हुआ अच्छा खासा जब कमाने लगे तो इन्होंने आई टी आई कॉलेज खोला एक नहीं बल्कि दो दो आई टी आई कॉलेज खोला एक ही बार में और जब इन्होंने दो दो आई टी आई कॉलेज खोल दिया तो लोगों को लगा कि ये अच्छा खासा आदमी हो गया ये तो फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना नाम बनाया फिर ये धीरे धीरे क्या करते रंगमंच के दुनिया में जाने लगे नाट्य महोत्सव रंग महोत्सव ई सब में इनको आनंद लगा तो ये उसमें कार्य करने लगे और धीरे धीरे इन्हें अच्छा खासा पैसा भी आने लगा तो आज सन दो हजार चौबीस में इन्होंने एक टकाटक फैक्ट्री का परमिट लिया और उन्हें परमिशन मिल गया क्योंकि इनके इन्होंने अपने दम पे चालीस लाख का जमीन खरीदा है और जमीन खरीद के इन्होंने चालीस लाख में जमीन खरीदा उसके बाद उस पे फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू करवाया तो उसके लिए फिर मज़दूर खोजे गए तो मजदूर खोजने के बाद मिले तो फिर मजदूर को तीन सौ रुपए डेली पे रखा तो मजदूरों ने कहा नहीं हम तीन सौ पे नहीं काम करेंगे चाहे आप कुछ कर लो तो फिर उन लोगों ने भी चार सौ पर डे लिया तो उन्हें भी हमने काम पे रखा और काम लगभग चार पाँच मंथ चला तो मज़दूरों ने भी अच्छा खासा पैसा ले लिया और फिर काम ही उतने दिन का चला उसके बाद फिर फैक्ट्री में सब चीज मशीनरी लगवाया गया तो मशीन लगवाने में लगभग एक से डेढ़ करोड़ रुपया का खर्चा आया और उसके बाद और फिर जब हम लोगों ने मशीनरी का सब सामान करके लगवा दिया तो उसके बाद हमारे चाचा जो हैं उसका उद्घाटन अच्छे खासे लोगों को बुलाया फिर भी लोग जो होता है एक नॉर्मल कैज़ुअली एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के बाद सबको होता है कि नहीं हम अपना नाम बनाए हैं तो थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मली ऐज़ अ पार्टी टाइप में सबको पार्टी उर्टी देना बनता है तो उन्होंने उसका सेलिब्रेशन किया सेलिब्रेशन किया उसके बाद उन्होंने उसका चलाना इस्टार्ट किया तो अभी देखिए वो टकाटक फैक्ट्री जो कि अभी खुली ही है कुछ दिनों पहले और अच्छा खासा नाम बना लिया अपने जिले में जिस जिले में खुली है और वह एक अच्छा कंपनी ही नहीं एक अच्छे इंसान के हाथ में है जो कि मेहनत खून और पसीना से उस कंपनी को खोला है एक पैसा गद्दारी का उसमें नहीं लगाया गया है कहीं से भी कोई भी इंसान उनको एक वर्ड नहीं बोल सकता है कि यह मतलब गद्दारी से पैसा लाए हैं यहाँ से लाए हैं वहाँ से लाए हैं एक वर्ड ये कोई नहीं बोलता है क्योंकि इन्होंने कठिन मेहनत और अपने दम पे बनाया है क्योंकि लोग इन्हें देख के ही बोलते हैं कि देखो एक टाइम था जब ये अपने बच्चों को पाल पोष नहीं सकता था और एक टाइम है जो कि अभी अपने बाल बच्चा को बाहर पढ़वा रहा है बाहर पढ़ा रहा है क्या मतलब यहाँ बेगूसराय जिला में ही नहीं इनके बाल बच्चा भी उस तक जो इनके सब चिल्ड्रेंस है वो सब अभी ऑउट ऑफ बिहार हैं और कोई दिल्ली कोई हरियाणा तो कोई बंगलौर कोई कहीं तो कोई कहीं हैं सब चारों पाँच लेकिन आज देख लो इतना इन्होंने कमा लिया है कि लोग इन्हें सलाम करते हैं क्या तो देखो एक अच्छा खासा आदमी और पैसा होने के बाद आपको अच्छा नाम अच्छा लोग सब अब खुद भी समझने लगते हैं फिर चाहे आपका संस्कार क्या है वो संस्कार नहीं देखते हैं सिर्फ पैसा देखते हैं और इनका संस्कार लोग क्या देखेगा इनको देख के ही लोग संस्कारी बोलता है क्योंकि इनका रूतबा ही वैसा है और इन्होंने एक अच्छा बिजनेस खोल दिया जिससे गरीब लोगों की भी बहुत मदद हो गई अत्यधिक मदद हुआ गरीबों का क्योंकि एक एक गरीब भी अपना पेट चलाने के लिए अपना बाल बच्चा को पोसने के लिए बाहर जाता है कितना तो दस हजार बारह हजार का मंथली का होने के यहाँ दस हजार ही मिल रहा है ना बारह हजार पंद्रह हजार के लिए बाहर लोग काहे जाएगा दस हजार मिल रहा है अपने परिवार वालों के साथ रह के कमा रहा है बस यही फर्क है बाहर में और यहाँ में बस यही है कि थोड़ा लोग यही कहेगा ना कि यहीं रह के भी इतना कमाता बाहर जाओ इतना कमाया क्या कमाया अपने परिवार वालों के साथ रहेगा नहीं रहेगा तो क्या फायदा ऐसा पैसा का जो कि हम अपने परिवार के साथ ही नहीं रहे तो तो अपने परिवार के साथ रहो अच्छे से खाओ पीयो मस्ती करो घूमो फिरो ये होता है जिंदगी ये नहीं कि बाहर चले गए चार साल पाँच साल पे आएँगे और अभी आप देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन है अभी पूरे ऑल ऑवर इंडिया का कि लोग यहाँ पे कुछ करते हैं नहीं कुछ नॉलेज है नहीं बाहर जाके मजदूरी करते जब अच्छा खासा थोड़ा बहुत कमाते हैं दो चार लाख तो फिर आते हैं फिर यहाँ रहते हैं फिर उसी तरह भागते हैं जब पैसा कम होता है तो बस यही हाल है अभी पूरे ऑल ऑवर इंडिया का जो मज़दूर हैं बस हम यही कहेंगे कि बिजनेस अगर कोई इस्टार्ट करते हैं और करते हैं क्या मेरे चाचा ने किया और उन्होंने एक अच्छे खासे बहुत सारे घरों को एक सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक बना दिया क्योंकि एक गरीब का घर जो होता है बहुत ही कठिनाई से चलता है लेकिन आज हम देख रहें कि हमारे चाचा के नीचे जो भी काम करते हैं उनके घर में बहुत ही सुख शांति है और अच्छे से सब लोग रहते हैं रहन सहन कपड़ा सब चीज अच्छा से है